जीअं त मां रिसेंट ई हिकिड़ो नओं मोबाइल वरितो मोबाइल जा फंक्शन क्या बात है ॾाढे सुठे नमूने मूंखे मोबाइल यूज़ में अची रही आहे कम में अची रही आहे मोबाइल खणण में ॾाढी हल्की ॾिसणु लुक क्या बात है माना हर ॻाल्हि में ए वन आहे मोबाइल मां फ़ोटू त ईअं ता निकिरनि माना क्या बात है काई क्लैरिटी जी गुंजाइश ई कोन्हे एॾी सुठी क्लैरिटी मां कंहिं मोबाइल में कोन्ह ॾिठी आहे त हीअ मोबाइल मुंहिंजे लाइ ॾाढी कारगरु साबित थी आहे इन मोबाइल में मां चङी तइदाद में पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोस या ॿियूं शयूं चङी तरहि रखी सघां थो एतिरी हिन जी मैमरी अंदरु दाख़िलु थियलु आहे जो मां हिन में चङे तइदाद में पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स रखी सघां थो सो मूंखे ॾाढी सहूलियत सां ॾाढे सुठे ऑफर में इहा मूंखे मोबाइल मिली इन जूं खूबियूं त ॾाढियूं सुठियूं आहिनि हर हिक ॻाल्हि में म्यूज़िक ॿुधण में बि ॾाढे सुठे नमूने ॾाढी सुठी वॉइस क्लैरिटी हर काई ॻाल्हि ॾाढी सुठी आहे मोबाइल जी मोबाइल खणण में हलाइण में ॾाढी स्मूथ आहे ॾाढी बढ़िया आहे माना क्या बात है अहिड़े नमूने मां मोबाइल यूज़ कंदो आहियां त मूंखे काई बि तकलीफ़ मोबाइल यूज़ करण में कोन्ह थींदी आहे इहा मोबाइल ॾाढे सुठे नमूने मूंखे कारगरु साबितु थी आहे मोबाइल में मां चङीनि सुठे नमूने सां ॻाल्हाए बि सघंदो आहियां त का हुननि जा जवाब बि ॾेई सघंदो आहियां मोबाइल में गूगल नाले जेको सॉफ्टवेयर हिन में विधलु आहे त काई बि ॻाल्हि ॻोल्हण में बि मूंखे दिक़त कोन्ह थींदी आहे चार्जिंग जी त क्या बात है चार्जिंग अगरि ॿ टे कलाक असां कयूं था त इन मोबाइल खे सॼो ॾींहुं माना ॾिसणु ई ज़रूरत ई कोन्ह थी पए त भाई सॼो ॾींहुं त छॾियो ॿियो अधु ॾींहुं ॿियो बि त मिली वञे त चार्जिंग करण जी असांखे वधीक ज़रूरत बि नथी पए ऐं मोबाइल जी लाइफ बि ॾाढी सुठी आहे ॾाढे सुठे नमूने मोबाइल असांखे कमु अची रही आहे माना क्या बात है ॾाढो सुठो